خبروں میں دکھائے جانے والی چیزوں اور حقیقت میں ہونے والی چیزوں میں بہت بڑا فرق ہے کیونکہ جو چیزیں ہم اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں جن چیزوں کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں اس میں حقیقت زیادہ ہوتی ہے لیکن جن چیزوں کو ہم خبروں کے ذریعہ پتہ کرتے ہیں یا پھر خیر خبروں کے ذریعہ ہمارے تک ہم تک پہنچتی ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں غلط بھی ہوتی ہیں کبھی کبھی وہ چیزیں پوری طور پر جعلی بھی ہوتی ہیں اس کا کوئی اتا پتہ نہیں رہتا ہے اس کی حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے لیکن جہاں تک ان خبروں کی جو خود ہم دیکھتے ہیں وہ تو یقینی طور پر صحیح ہوتے ہیں اور ایسی بہت ساری جعلی خبریں ہیں جو ہم تک روز بروز یکے بعد دیگرے ہم دیکھ پاتے ہیں جس کا سماج میں ایک گہرا بہت خراب اثر جاتا ہے معاشرے میں کیونکہ آج جس طرح سے جعلی خبریں پھیلائی جاتی ہیں مسلمانوں کے تعلق سے یا پھر اور دیگر کمیونٹی کے تعلق سے اس کا سماج میں بہت برا اثر پڑتا ہے لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن بیٹھتے ہیں انہیں خبروں کے دیکھ کر کے جو جعلی خبریں ٹی وی چینلز کے ذریعہ پھیلائی جاتی ہیں اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے بلکہ ان تمام خبروں کو سن کر کے ان کو یقین کر لیتے ہیں اور پھر اپنے سامنے والے لوگوں سے اپنی دشمنی مول لے لیتے ہیں اس چیز کی بنیاد پر جس چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے لہٰذا جو خبریں ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہے اس چیز سے کہ جو کہ ہم سنتے اور کسی